नमस्ते नमस्ते अरे आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है उसको घर में जाकर समझाइए कि ब भैया पढ़ने लिखने जाया करो वहाँ बच्चों के साथ घूमता है आदत खराब हो जाएगी नहीं हम हम बहुत कोशिश करते हैं आपके आपके बच्चे को बहुत ध्यान देते हैं नहीं नहीं रहने क्या का ये थोड़ी न है कि नाम काट दें ये कर दें वो कर दें ऐसा नहीं है हमारा जहाँ तक अरे हम तो कोशिश बहुत कर रहे हैं नाम नहीं काटेंगे लेकिन आप बच्चे को भेजिए पढ़ने लिखने में भेजिए थोड़ा थोड़ा हाँ आगे चलकर कुछ थोड़ा ट्यूसन उसन ट्यूसन उसन पढ़ा दीजिए अरे तो कोचिंग मास्टर से कह दीजिए अरे हमारा तो यही है स्कूल है तो हम तो नाम नहीं काटेंगे लेकिन बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है लेकिन मन नहीं लगता उसका पढ़ने में मारने पर मारने मारने पीटने से कुछ नहीं होता है बच्चों को समझाइए समझा हाँ बच्चे को समझाइए और पढ़ने भेजिए और और इसका इसके राइटिंग देखिए कि कैसे लिखता है और यही सब देखना होता है तो है हमको डरता भी है हमारी बात तो मानता है लेकिन जब इ जय यहाँ पर चला जाता है तो वहाँ फिर करता है बाहर दुसे दूसरे बच्चों के साथ बैठ कर ये हिसकी आदत बहुत खराब हो गई है इसको ज्यादा बच्चों के साथ खेलने मत भेजिए ये गुंडा उन्डा के साथ ज़्यादा खेलता है और ये लूडु बहुत खेलता है हाँ तास पत्ता बहुत खेलता है हाँ इसका मन बिल्कुल नहीं है घर में बैग डाल देता है बस चल देता है नमस्ते